हैलो शाह् जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक में दर्जी बोल्ला ना तुसें मेरे कोल कपड़े छुड़े हे नी अपने ब्याह् आस्तै अच्छा यरो ओह् चक्कर केह् होए दा तुसें मिकी नाप लखाया हा अपना मेज़रमेंट लखाई ही पर ओह् में कापी गेदी कोई चूहे खाई उसी ते थुआढ़े अग्गें इ'यै गुजारिश ऐ साढ़ी के तुस इक्क बारी फ्ही औने पौना की जे दिक्खो हां हून इ'यां थोह्ड़ी अस सीह् सकदे नेईं तुस इ'यां लखाई ओड़ो नेईं तां मिकी थुआढ़ी लेंथ ब्रेड़थ मतलब लम्बाई जेह्ड़ी ही किन्नी स्टाई ही तुसें ओह्दी कोट ते पजामे दी जां फ्ही में इत्थे दिक करुड़ ना हां तुस आओ नी किन्नी तरीक इ'यां चाहिदे ने तुसें

बारां तेरां तरीक चाहिदे ना हां ते कोई नी में दो ध्याड़ियें च थुआढ़ी कम्पलीट करी ओड़गा बाकी थुआढ़े डैडी होरें बी हैन उनेंगी बी बोलेओ तुस बी आएओ पैंट कोट ऐ उन्दा कि के ओह् यरो कापी छप्पी गेई दरअसल मेरी गै गलती होई पर इ'यै के दिक्खो हां हून मेज़रमेंट ते ओह्दे च हे नेईं तां में जल्दी गै कम्पलीट करी ने हे फ्ही यरो इ'यां थोह्ड़ी करने होंदे खराब होई जान इन्ने मैंह्गे कपड़े तुसें पता ऐ हैनी तुस कल आओ नी ते कल तुस सवेरे आएओ नी ते अगर शामी तक तुसें बजार कम्म होग तां तुस तुसीं अ'ऊं थुआढ़ा रेडी बी करी देई ओड़गा फिर परसूं आई जाह्गे तुस सवेरे सवेरे आई जाएओ न्हेरे ने ते फिर में केह् करगा के ओह् उनेंगी रेडी करूड़ गा थुआढ़ी मेज़रमेंट लेइयै ते शामी लै लेई जाएओ फ्ही जन्दे बेल्लै अपने आह्ले हैना हां बाकी सेयाईया सुयाईया दा तुसेंगी पता ऐ गै फ्ही केह् रेट चला दा इसलै दिक्खो हां हून पजामा कुर्ता छुड़ा दा हा तुसें ते तुस पंज सौ रपेआ देई ओड़ेओ ओह्दा होर थुआढ़े शा लैना बी केह् अपने बन्दे न हां इ'यां बाकी अस सत्त सौ रपेआ लैंदे गाह्के गाह्के दा स्हाबा दा होंदा हून जेह्का नमां गाह्क होऐ नोह्ड़े शा ज्यादा लैंदे जेह्का पराना होऐ नोह्ड़े शा उन्ने गै लैंदे जिन्ने बनन जिन्ने मतलब पैह्ले लैंदे आए हां ते पैंट कोट जेह्का छोड़ेआ नी अंकल होरें नुहाड़े आह्ला ओह् उसदी उसदी लग्गी जानी कोई द'ऊं हां जी नेईं उ'यै में आक्खै ना में फोन तां कीता हा तुसेंगी महां मेज़रमेंट देई ओड़दे नी आई'र हां हां तुस तुस परसूं आओ नी मेरे कोल ते परसूं में करी ओड़ना नां ठीक ऐ हां ठीक ऐ सर शुक्रिया